ڈرائنگ کرتے وقت ابتدائی غلطیوں سے بچنے کے لیے ذرا سے تجربہ اور ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ غلطیاں یہ ہیں ابتدائی مرحلے میں عام طور پر لوگ جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈرائنگ متاثر ہوتا ہے آرام سے کام کریں اور تجربے کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں عناصر کی صحیح تناسبات کو معمولاً نہیں سمجھنا بھی ایک غلطی ہے اشیا کے حقیقی نسبت کو مد نظر رکھیں اور ڈیٹل میں دھیان دیں بندر کیا آندھی کی بطور اشیا کی ترتیب بہت اہم ہوتی ہے اسکیچنگ کو کسی منظمیت میں کرے تاکہ وہ زیادہ واضح اور جزا نظر آئے ڈرائنگ میں ماہر ہونے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ کم سے کم کچھ وقت اپنے فن پر مشق کریں تاکہ آپ ہنر مند بن سکیں اگر آپ کو اچھی تعلیم ملتی ہے تو یہ آپ کی فنکاری میں بہتری لے آ سکتی ہے فنکاری کورس اور ویڈیو ٹوٹوریل دیکھ کر اپنی مہارتوں کو بڑھا سکیں ڈرائنگ فن میں توجہ اور صبر کا بڑا کردار ہوتا ہے کام کرتے وقت خود کو ایک چیلنج دیں اور ہر دفعہ بہتر ہونے کا پراعتماد رکھیں یہ سب اہم نکات ہیں جو آپ کو ابتدائی مرحلے میں ڈرائنگ کی غلطیوں سے بچنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے